गेम्ज दा इक बड़ा बड्डा रोल ऐ साढ़ी जिंदगी बिच गेम्ज बी दो तरीके दि'यां होंदियां जि'यां अस इंग्लिश बिच आखदे कि इंडोर एंड आउटडोर गेम्ज इंडोर गेम्स ओह् होंदियां कि जेह्ड़ियां अस घरै दे अंदर बैठियै खेली सकदे ते आउटडोर ओ होंदियां जेह्ड़ियां अस बाह्र खेली सकदे इंडोर बिच जि'यां कैरम बोर्ड वगैरा आइया ते आउटडोर बिच एह् आइया कि कोई बास्केट बाल आइया बैडमिंटन आइया टेनिस आइया और इदे कन्नै के होंदा कि जेह्ड़े लोक होंदे जेह्ड़े बी बच्चे गेम खेलदे न ओह् फिजिकली ते मैन्टली स्ट्रांग रौंह्दे क्यूंकि उंदा फोकस जिल्लै क्यूंकि अस जेल्लै बी असजेल्लैअस किश बी मतलब कि अपना इक गोल लेइयै चलचै कि असें इस चीज उप्पर असें एह् करना ही करना अगर कुसै दा गोल ऐ कि उ'नै गेम गेम बिच जाना जां उ'नै बैडमिंटन खेलना ऐ जां बास्केट बाल खेलना ऐ जां फुटबाल खेलना ऐ ते ओह्दा के होंदा कि पूरा फोकस ओह्दे उप्पर ही रौंह्दा जेह्दे कारण ओह् के होंदा कि मैन्टली स्ट्रांग रौंह्दा ऐ ते फिजिकली बी फिजिकली बी क्यूंकि फिजिकली बी स्ट्रांग रौंह्दा क्यूंकि जेह्ड़े ए गेम्ज न इन्दे बिच थोह्ड़ा उच्छलना कुद्दना पौंदा ते जेह्दे कारण साढ़ी बाडी थोह्ड़ी फिट रौंह्दी ऐ ते अज्जकल ते बच्चें जि'यां दिक्खो एंजाइटी ऐ डिप्रैशन ऐ पैनिक अटैक्स औंदे होर बी बड़े बड़ा कुछ ऐ जेह्दे कारण जेह्दे कारण मतलब कि बच्चे थोह्ड़े डिप्रैस होई जन्दे ते अस अपना जेह्ड़े एह् न बच्चे न थोह्ड़ा अपना माइंड डाइवर्ट करने दी लेई गेम्ज खेली सकदे एह् आह्लियां ताकि उं'दा माइंड फ्रैश र'वै ते फिजिकली स्ट्रांग रौह्न मैन्टली मैन्टली स्ट्रांग रौह्न न ते बाकि अगर कुतै नैशनल लैवल उप्पर जाना उ'ने जां गेम्ज खेलने ई ते उं'दे अंदर उत्साह मतलब कि होंदा कि हां नेईं अज्ज असें करना असें अपनी कंट्री ताईं एह् करना जां अपनी कंट्री ताईं असैं गोल्ड मैडल लाना सिल्वर मैडल लाना वैसे होंदा ते सारें दा इ'यै गोल ऐ कि गोल्ड ही आह्नना बट केईं बारी नेईं बी होंदा ऐसा ते गेम्ज जेह्ड़ियां हैन ए बड़ियां ओह् न साढ़ी जिंदगी ताईं इंसानी इंसानें ताईं बड़ी जरुरी न खेलनियां चाहिदियां एह् ए असेंई काफी फिट रखदियां न मैन्टली फिजिकली ते ज्यादा असें फिट रखदियां अगर अस उदे मैन्टली कोला दिक्खियै दिखचै ते बाकि बस एह् ही ऐ कि काफी अच्छा रोल ऐ इंदा बाकी जि'यां मि ऐ कि मि बैडमिंटन खेलना पसंद ऐ ते बैडमिंटन बिच इ'यै बस गेम अगर कोई बी खेलचै उदे केह् होंदा कि फोकस करियै खलेना पौंदा असें कि हां इ'यां खेलना एह् ऐ वो ऐ ते जेह्ड़ा बी ऐ कि ओह्दे बिच उच्छलना कुद्दना जेल्लै पौंदा थोह्ड़ा ते बंदा उल्लै फिजिकली स्ट्रांग होंदा जिल्लै थोह्ड़ा फोकस करै ते थोह्ड़ा नुआढ़े दिमाग उप्पर थोह्ड़ा इ'यां प्रैशर नेहा पौंदा कि हां हुन नेईं में इ'यां करना इ'यां करना थोह्ड़ा मैन्टली बी स्ट्रांग होई जंदा अप एंड डाउन्स बी होंदे न जिंदगी बिच बट हां खेलना चाहिदी गेम्ज जरुरी ऐ ते बस एह् हैन न